ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرے یہ خیالات ہیں کہ دنیا ماڈن ہو گئی ہے بہت بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں پہلے زمانے میں ویمنس کو ایجوکیشن حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب تو یہ چیزیں بالکل مختلف ہیں اب بالکل ایسا نہیں ہے مطلب اب عورتوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور انہیں بہت اچھی ایجوکیشن دلوائی جاتی ہے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوتی ہے کیونکہ اب یہ زمانہ بہت ماڈن ہو چکا ہے بہت آگے نکل چکا ہے بہت آگے آگے نکل چکا ہے اور ہاں واقعی دنیا بدل گئی ہے پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لیکن اب تو ایسا بالکل نہیں ہوتا بیٹیوں کو بہت اتنی ہی عزت دی جاتی ہے جتنی کہ بیٹوں کی عزت ہے اس معاشرے میں